हा भाउ वी ट्वेंटी सैवन हुई न भाउ

अड़े हिन में ई ॻाल्हायो न कहिड़ी दिक़त आहे हा ॿुधायो भाउ हा हा भाउ वी ट्वेंटी सैवन नओं मॉडल आहियो अथव फाइव जी मोबाइल अथव तव्हां हाणे ॿुधायो कलर कहिड़ो खपे कारो वारो ॾाढो उहो थी वियो अथव जिते जाए कारो कारो हिन में मेजिक ब्लू अथव और नॉबेल ब्लेक अथव रेट त उहो ई अथव न बसि जी बी जो फ़र्क़ु अथव हाणे तव्हां ॿुधायो हिकु सौ अठावीह खपे की ॿ सौ छावंजाह ॿ सौ छावंजाह न न आहिनि त मूंखे ॿ ई अथव तव्हां जेकी आदेश कयो भाउ तव्हां पंहिंजा आहियो त तव्हांखे पवंदुव सतटीह रुपए

तव्हां अचो न दुकान ते बिल्कुलु सदा ई कंदासीं चांहि वांहि पीअंदासीं डिस्काउंट बि ॾींदासीं मोबाइल कहिड़ी अथव भाउ रेडमी कहिड़ी नोट एट हा हा बिल विल सभु अथसि और केमरो अथव हिनजो जबरदस्त एक नंबर पंजाह अड़े तव्हां पंहिंजी घरवारी खे ॾिजो न

बिल्कुलु तूं सदा ई चवंदुव हिनजो केमरो अथव भाउ हिन टे केमरा अथव हिकिड़ो अथव पंजाह मेगा पिक्सल जो हिकिड़ो अठरि हिकिड़ो सौ हा न न दो दो दो दो भाउ दो बिल्कुलु कमु जो अथव फोटू खिचंदो आहे शानदार अरे बिल्कुलु फोर के में निकिरंदो आहे फोटू तव्हां खिचे त ॾिसजो छोकिरियूं इम्प्रेस थी वेंदुव अड़े हिननि खे न कंदी भाउ नओं मोबाइल आहे नओं मॉडल आहे अड़े न न तव्हां सां ॾींदासीं या बिल्कुलु बिल्कुलु हाणे तव्हां इहो ॿुधायो कैश ते वठंदुव की ईएमआईअ ते ईएमआईअ ते ई एम आई ते भाउ तांखे पंहिंजी वेंदुव इहा अठटीह पहिरों भाउ तव्हांखे डाउन ॾियणा पवंदुव यारहां हज़ार हुन खां पोइ ताईं सिविल चैक करिणी पवंदी घणी अथव हिन खां पहले कुझु करायो अथव ई एम आई अच्छा अच्छा ई एम आई कीअं वेट कंदा बिल्कुलु सही बिल्कुलु पोइ

हा त साढी सत से बिल्कुलु तव्हांखे मिली वेंदुव तव्हां अचो न त पोइ अगरि भई पंजे सै में बि थी वेंदी पर हुन में ई एम आई वधीक ठहंदुव वधीक महीननि जी चोवीहनि जी ठई वेंदुव हा भाउ ॾिसो हाणे उहो मांखे ॾिसिणो पवंदो आहे असांजे ईंदो आहे एजेंट कंपनीअ मां उहो हुन खां समुझणो पवंदो कंदा आहियूं भाउ छाहे वरी वरी वधीक मथो लॻंदो आहे हिन में हा न त त भाउ ॾिसो इहा चोवीह महीननि जी ठहंदुव क़िस्त सत्रहां सौ पंतालीह रुपया ठहंदुव ऐं हुन ते लॻंदुव वरी वीह पर्सेंट बिल्कुलु लॻंदुव अड़े ई एम आई ते भाउ कहिड़ा ऑफर ॾियूं तव्हांखे तव्हां अचो न तव्हां पंहिंजा आहियो तव्हां अचो त समुझूं था न तव्हां अची वञो पोइ ॿारहें सवा ॿारहें खनि असांजो दुकान नवे बजे सुबुहजो खुली वेंदी अथव मां न मिली पाईंदमांव भाउ अड़े बिल्कुलु बिल्कुलु हलो अचो तव्हां सां समुझूं था

साईं अचो अचो अड़े बिल्कुलु बिल्कुलु अचो अचो जी जी जय झूलेलाल